بہار میں کاروبار اب تیزی سے ترقی کر رہا ہے مقامی صنعت کار جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اس سے مصنوعات کی کولٹی اور رفتار میں بہتر آئی ہے مسینری اور آٹومیشن سے کام جلدی مکمل ہوتا ہے جدید ایلیکیسنز اور سافٹویئر سے پروڈکشن مینجمنٹ آسان ہو ہوئی ہے ای کامرس پلیٹفام سے مارکیٹ میں پہنچ بڑھ گئی ہے بہار کی نوجوان اب ریموٹ جابز سے بھی منسلک ہو رہے ہیں اشٹارٹ ایپس نئی ایجادات کے ذریعے روزگار پیدا کر رہے ہیں زرعی کاروبار میں بھی نئی ٹیکنالوجی اپنائی جا رہی ہے ڈرون سینسر اور ڈیجیٹل فارمنگ سے پیداوار میں اضافہ ہوا ہے چھوٹے کارخانوں میں جدید مشین نصب کی جا رہی ہے انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل پلیٹفام سے کاروبار کی رفتار تیز ہوئی ہے نوجوانوں کی تربیت کے لیے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں یہ تمام اقدامات ریاست کی معیشت میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں اس سے مقامی سطح پر روزگار کے موقع بڑھے ہیں بہار کی صنعت اب قومی معیشت میں اہم حصہ ڈال رہی ہے